आं दास्टबिनखौ बायदोंमोन बायनानै लाबोनायाव आङो बे दास्तबिनाव ओ जाग्रा मुवाफोर लेथ्राफोरखौ आं गारदोंमोन बे दास्तबिनाव थिखोनो हायिलाय ओ हेन्देलाव हमदोंमोन नाथाय हेन्देलाव हमनाय समाव हेन्देलाबो बायबाय दास्तबिनखौ थिखोनाय समावबो दास्तबिनाबो थुबस्रा गावस्रानानै लेथ्रा बुस्तुआबो गोग्लैदों